फूलके गाछ रहै छै दरबज्जापर गेन्दा गेन्दाके छोटकी गेन्दा हइ पीला गेन्दा हइ बड़ा फूल चमेली हइ अहाँके अमरूदके पेड़ लगेने छियै पपीताके पेड़ लगेने छियै आओर

ओ अपन सब्जी परिवारमे जे छै उपचारित कयलहुँ खेलहुँ पीलहुँ ताकि जे छै हमरा दोसर खेती बाड़ी नहि करै छियै ईसब सँ जीवन निर्वाह करै छियै आमक पेड़ दू चारि पाँच गो रोपय छियै देशी भी हइ आओर बिज्जू हइ जाहिमे बिज्जूसँ अपन फलसँ जे छै जाहिसँ लकड़ी रहै से ओकरा से बढ़िआँ भेल कटहरके पेड़ छै बाँकी जे छै आमके गाछी बहुत कम्मे हइ आओर वएह सब उपचार कऽके हमसब जे छै अपन जीवनो पालय छियै अपन परिवारमे खाइ छियै बेच बिकन बेचय जोगर नहि होइ छै जे हम बेचकऽ ओकरा दू गो पैसा अर्जित करियै सेहो नहि होइ छै